बेगूसराय बिहारके एगो एहन जिला छै जेकि काँवर झील यहाँ फेमस छै पक्षी विहार जेकि दूर दूरसे पक्षी आबै छै साइबेरियासे पक्षी आबै छै एकरा संरक्षण करै खातिर बिहार सरकारके आओर बिहा बेगूसरायके स्थानीय मीडिआके जे एहिमे चाही कि एकरा ई मुद्दाके उजागर करिए आओर सरकार तक पहुँचैए कि कोना हम बेगूसरायके ई पक्षी विहारके आओर बेहतर बनै सकै छिए एगो पर्यटक अस्थलके रूपमे उभारि सकै छिए कि जहाँ देश विदेशके पक्षी आबै छिकै यहाँ साओन भादोके महिनामे ओ ओहि जगह अभी भी लोक एक जनवरीके घुमैले जाइ छिकै आओर साथ ही बेगूसराय शहरमे काली अस्थान नौलक्खा मन्दिर नौलक्खा मन्दिर खूब फेमस छै तऽ बेगूसराय मीडिआके चाही या जतना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म छै ऑनलाइन प्लेटफॉर्मपर भी बेगूसरायके नौलक्खा मन्दिरके फेमस करैके जरूरी छै जेकि हम हमरा बेगूसरायके नाम पूरे भारतमे होइ सकै बेगूसरायके धरती बहुत ही पावन धरती छै यहाँ बरौनी रिफाइनरी जइसन तेल शोधक कारखाना छैके से यहाँके मजदूरके दोसर जगह नहि जाइके चाही काम यहेँ मिलै सरकार से ईहो गुजारिश छै जेकि बेगूसरायपर काम अच्छासे होइ सकै बेगूसरायके बढ़ाबै खातिर सब तरहसे सब समुदायके लोक भी जोर लगबै छै कि बेगूसराय एक बढ़िआँ जगहके पाबै भारतमे बिहारमे अपन नाम उँचा करै किएक से कि बेगूसरायके शिक्षा बेबस्था भी ठीक ठाक छै यहाँ से रामधारी सिंह दिनकर जइसन लोक निकलिके उभरिके अएलखिन कविके रूपमे एनाहिते बेगूसरायके जे पुराना पीढ़ीसे लैके अभी नया पीढ़ी तक जतना भी लोक होलखिन ओसभ बेगूसरायके लिए काम कएलखिन आओर हमलोकके भी जरूरी छै कि अभीसे लैके बेगूसरायके जतेक भी पर्यटक अस्थल छै ओकरा संरक्षण हेतु बहुत किछु करैके चाही जाहिसेकि हमरा बेगूसरायके नाम रोशन होइ सकै किएक से कि हम बेगूसरायके अप्पन माटीके सलाम करै छिए बेगूसराय अइसन हमरा सबसे प्यारा लगै छिकै बेगूसरायमे बहुत अइसन चीज छै जकरा धिआन दैके जरूरी छै जइसे यहाँ का नेता बेगूसरायके जनतापर धिआन दै सड़क मार्ग भी ठीक ठाक रहै पढ़ाइ लिखाइ ठीक ठाक रहै बेगूसरायमे यही सबके जरूरत छै आओर भी किछु बात छै जे बेगूसरायके गौरवान्वित करै छिकै